सुपौल जिलामे बहुत रास जगह एहन छै जे हरेक जगह जे छै से आओर परिक व्यञ्जन जे छै से लोकप्रिय छै जेना पिपराके खाजा छै सुपौलके स्टेशन चौक परके जाउ सबक जीलेबी छै ई बहुत हि जे छै से लोकप्रिय भेलै जे लोग एकरा जे छै से फायदा उठेलक खेलक हँ तऽ सुपौलमे के पिपरामे जे छै से के खाजा जे छै ओ नामी अइ लअ कऽ छै जे बहुत पूर्व सँ ओतऽ जे छै बनाओल गेलै ओहिमे जे छै चीनीके जे व्यवहार रहै छै मैदाके व्यवहार रहै छै जे छै घी के व्यवहार रहै छै आओर ओकरा बहुत जे छै से बढिआँ तरीका सँ जे छै बनाओल जाइ छै ओकरा जे छै से अपना आपमे जे छै से ओकरापर बहुत समय देल जाइ छै आओर लोग जे छै से पूरा जे छै से चारू दिश से जे छै से लोग अबै छै ओकर बहुत खपत छै लोग बहुत पसन्द करै छै तऽ ओ कुल मिलाके जे छै से ओ अपना आपमे जे छै से लोग जे छै से ओकरा बहुत पसन्द करै छै आओर तकर बाद जे छै से जीलेबी जे भेलै जे ओ जीलेबी जे छै से अतुका बहुत विशेष छै प्रिये जे छै से मिठाई छै जीलेबी जे जीलेबी जे छै से बहुत नामी छै लोग जे छै ओकरा पसन्द करै छै